देखिऔ हमरासब कऽ जे बालबच्चा सब कहैत छै कि जे खेती नहि करै लए सब लाइनमे आदमी रहैत छै आब बालबच्चा सब कि छै तऽ कहैत छै हम खेती नहि करब आ खेती जे नहि करब तऽफेनो गुजरो कोना जाएत घरक ऊपजा जे लोक खाए एलै हन घरक हाथक चाउर लोक खाए एलै हन घरक चाउर मेहिका खाए एलै हन से ओ किनुआ लोककेँ निक लागतै आँकर भेल पाथर भेल अथि जकाँ भेल तऽ घरक घरे भेलै तऽ कहैत छै रौ बाबु एहिसँ खेतियो जे नहि कनी करब तऽ ओ केना होयत खेती करब तऽ कनी अपना घरमे अन्न पानि रहैत छै कोठी भरली अपन रखने रहैत छै लोक ऊपजा भेल बेसी भेल तऽ लोक बेचिओ लेलक राखबो कयलक तऽ ताहिके दुआरे लऽ से कहत जे हम नहि करब खेती तऽ खेती नहि करब तऽ कोना होयत हमसब तऽ आब अथि भेलहुँ खेती कए एलहुँ तऽ खेती जे नहि करब से कोना बनत खेती बेगर तऽ नहि बनत बाहरो तऽ सब ने सब जे बाहरे जेबही तऽ खेतीके करतै तऽ खेतियो ने केनाइ छै लोक कऽ खेती करब तखने ने ऊपजा दोसर होयत जे बढ़िआँ होयत चाउर होयत गहूँम होयत सब फसल लोक ऊपजाबैया कनी कनी सबचीज गृहस्थके सबचीज ऊपजेनाइ जरुरी छै सबचीजके शौक लागि जाइत छै तऽ सबचीज कनी ऊपजाए लेलहुँ तऽ बढ़िआँ रहल एहिके दुआरे लोक सब फसल लोक ऊपजाबैए गृहस्थ लाइनमे लोक हरदम रहैए आ बढ़िआँ जकाँ ऊपजेलहुँ बढ़िआँ जकाँ कयलहुँ तखन कयलहुँ आ ई नहि जे बेगारु जकाँ जेना कए देलहुँ तऽ ओहिमे ऊपजा भेल तहन कहबै ऊपजा नहि भेलै नहि करब खेती नहि नीक लगैए ओहिमे पैसा खर्चा होइत छै गृहस्थ कऽ पाइ खर्चा होइत छै खाद कऽ बोरा आनु अथि आनु डी ए पी पारस दिऔ अथि दिऔ शक्तिमान युरिआ दिऔ पोटास दिऔ कैल्सियम दिऔ तहन ने ऊपजा होइत छै कैल्सियम लागत पोटास लागत अथि लगल अथि लगत धौर मनो नहि एखन पड़ैया देखिऔ ने युरिआ लागत अथि कऽ हँ डी ए पी पारस लगत मिक्सचर खाद डालत गृहस्थके तऽ बौआ देलक एबरी देखैत छियै सरकार केहन चलाए देलक जे खादो नहि बढ़िआँ देलक मिक्सचर खाद चलाए देलक हन फसल नहि बढ़िआँ होइया गृहस्थ सब हक्कन कनैत रहैया फसल बढ़िआँ होइत छै तखने ने गृहस्थ बढ़िआँ रहैत छै तबे ने बढ़िआँ भेल तऽ गृहस्थ कऽ फसल नहि होइत छै तऽ गृहस्थ कऽ नहि निक लागैत रहैत छै खेतक आरि परमे जाइ कऽ आ फसल बढ़िआँ देखैत छै तऽ लोक कऽ रहैत छै तऽ खादमे देलखिन हन सरकार गड़बड़ाए कहलखिन मिक्सचर दै लऽ आ मिक्सचर दै छथिन ओ शक्तिमान सब देबै नहि करैत छै डी ए पी पारस देबै नहि करैत छै कोन दिन कोन दिन खाद आनि लै छै सरकार आ ई सब लए कऽ दै छै गृहस्थ कऽ मने नहि लागैत छै खेती करैमे आ करू जे नहि खेती तऽ बनत नहि कतऽ जाएब कि करी सबदिन बाहरे कोन बालबच्चा जाए बला लोक कऽ बाहरे रहैत छै बाहरे गेलासँ की होइत छै लोककेँ सम्पति छियै दू कट्ठा खेत छै लोक जोतबो कोरबो करतै खेतियो होयतै घरमे अन्न पानि रहतै ऊपजा बारी होयतै सबचीजसँ फ्रँक लोक फसल ऊपजाबैया सब रङ्ग कऽ फसल लोक घरमे रखैया दालि भेल दलिहन भेल चावल भेल गहूँम भेल सबचीज लोककेँ लऽ कऽ गोट तेल कऽ एतेक महँग तेल कए दैया तऽ राइ अपन भेल तऽ लोक पेराइयो लेलक सबचीज अपन करू